हां लोलयां पंचायतीच्या सरपंचाक लागला न्ही सरपंच उलयतात न्ही हां हांव लोलयेंच्यान सुमन गांवकर उलयता तर सरपंच सर कितें जालें जाणा कित्याक लागून फोन केल्लो म्हळ्यार आमकां ज्यो स्किमी आसा त्यो बायलां खातीर बी स्पॅशली त्यो स्किमी आमकां आमचे पर्यंत पावच ना आमचे पंचायतीन म्हाका एक सांग आतां आमचे लोलयें पंचायतीन गॉवर्नमॅण्ट स्किम्स खंयच्यो आसात

ना आमचें पर्यंत केन्ना पावलीच ना ती तुमी मातशें हें करपाक जाय न्ही ती गांवा गांवान गांवचे पंचा कडेन तरी तुमी न्हू पंचा कडेन तरी एटलिस्ट तुमी फोर्मां दिवन सांगपा वाड्यार लावपा जाय न्ही हय तशेंच आनी एक म्हाका सांगत म्हाका म्हाका मरे काकूट दिसता कांय बायलांची कांय विधवा बायलो आसात तेंकां बाबड्यांक कसलोच कोणाचोच आधार ना आनी तेंकां अशें कितेंय तरी खंयचीय स्कीम अशी आसा जेका मातसो फायनॅन्शल हॅल्प तरी तेंकां जातलो सो पळयात तुमी तुमी नॅटार म्हणटात पयात म्हाका सांगात न्ही तुमी म्हणटा नेटार म्हणटात आमचे कडेन तो तसलो फोन ना वापरपाचो आमकां तसलो वापरपाकूय कळना मागीर आनी नॅट खंयचे उलयतात तुमी तुमी एटलिस्ट आमच्या वार्ड पंचाक सांगून तरी तुमी गांवा गांवांनी ती अशें कोन पावयात पावयल जाल्यार आमकां उपकार जाता आशिल्लो खरेंच पूण आमच्या वाड्यार आमच्या वाड्या वयले हे आमचे वाड्या वयले पंचा कडल्यान कांयच हें म्हळ्यार ह्या स्किमी बाबतीन कळना हय मातशें पळयात उपकार जातलो सर हय सर मातसो उपकार जातलो सर पळयात आमकां मातसो आदार जातलो तुमच्या मुळें बरें सर बरें सर बरें बरें